قانونی عہدیداروں کی وجہ سے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ابھی کچھ دن پرانی بات ہے میں گاڑی سے آ رہا تھا تو مجھے ٹریفک پولیس والے نے روک لیا جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی اس نے مجھ سے میرے پیپر میرے کاغذات مانگے جیسے کہ گاڑی کا کاغذات میرا ڈرائیونگ لائسنس گاڑی کا انشورنس اور گاڑی کا پالوشن جبکہ میرے پاس سارا چیز موجود تھی میں نے ٹریفک پولیس والے کو اپنا گاڑی کا لائسنس اور گاڑی کا انشورنس بھی دکھا دیا اور میرا لائسنس بھی تھا اور میری گاڑی کا پیپر بھی تھے لیکن اس نے پھر بھی میرا چلان کاٹ دیا کیونکہ وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہا تھا